हलो मां मीशो ते ॾिठो हुओ तव्हांजो एपल जो हेडफ़ोन त छा तव्हां वटि उहो हाणे आहे मॉडल नम्बर ॿ आहे हुनजो मूंखे हुनजी ज़रूरत आहे मूंखे वणियो ॾाढो हुजे त तव्हां वटि उहो स्टॉक में हुजे त मूंखे ॿुधाइजो त पोइ मां पंहिंजो पते ते घुराया